वीडियो गेम तो बहुत खेला है बहुत ही मज़ा आता था उसमें जब हम खेलते थे तो पहले तो ज़्यादा गेम नहीं थे उस समय मैं खेलता था मारिओ बहुत ही मज़ा आता था बहुत ही शानदार और ऐसा लगता था कि सारा दिन मैं खेलता रहूँ बहुत ही मज़ेदार गेम था जिसमें कि माॅरिओ आता था अपने घर से निकलकर फिर उसको कुछ कॉइन और कुछ चीज़ें इकट्ठी करना पड़ता रहता था वो गेम में ऐसा था और कभी कभी तो उसकी मतलब ऐसा है कि वो आउट भी हो जाता था गेम से फिर रिपीट स्टार्ट हो जाता था गेम तो गेम बहुत ही अच्छा लगता था बहुत ही अच्छा गेम है मैंने बहुत खेला है बचपन में ऐसा लगता था कि मैं सारा दिन खेलता रहूँ लेकिन उस समय ऐसा संभव नहीं था कि मैं सारा दिन खेल पाऊँ है ना गेम काफ़ी मज़ेदार और काफी इन्ट्रेस्टेड था जोकि उस समय के मेरे साथ वाले सारे बच्चे वही गेम खेलते थे और बहुत ही ज़्यादा फे़मस गेम था माॅरिओ तो बहुत ही शानदार गेम था बहुत अच्छा गेम था